हमारे गाँव में अनेक प्रकार के बिज़नेस हैं जैसे कि मान लो हमारे गाँव में आर ओ के पानी चलते हैं जिसे पानी को शुद्धिकरण करना एक तरह से खारे पानी को मीठे पानी में बदलना तो हमारे गाँव में क्या है हमारे शहर में बहुत ही पानी की बहुत ही व्यवस्था ऐसी खारे पानी व्यवस्था ज़्यादा ही ख़राब है तो क्या है उसको आर ओ के द्वारा शुद्ध किया जाता है पानी को उसमें से अनेक छिपकलियां को हटा दिया जाता फिर उस पानी को एक टैंकर में भर कर और घर घर पहुँचाया जाता है तो यह भी एक तरह का बिजनेस है लोग इस से भी कमाते हैं एक तरह से हमारे यहाँ जैसे दुकानों का भी बिजनेस है दुकानों पर हम जैसे परचून का कोई भी रसोई का आइटम रखते हैं तो उसे लोग ले जाते हैं एक तरह से भारी मात्रा में बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया कार्य एक तरह से रोज़गार जो होता है अपन का जैसे मेडिकल की दुकान है किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है नोर्मली वो स्वास्थ्य केंद्र जैसे गाँव में छोटी मोटी बीमारियाँ हो जाती है पैर दर्द हाथ दर्द तो यहीं से अपन एक टेबलेट खरीद कर ले सकते हैं तो ये भी अपना एक बिजनेस है जैसे पिंचर की दुकान किसी की साइकिल या मोटर सायकिल पंचर हो जाती है उसकी पिंचर जोड़ने का काम ये भी एक बिजनेस है ऐसे अनेक प्रकार के बिजनेस हमारे यहाँ चलते हैं किसी ने कर ली यहाँ चलो सिलाई मसीन कपड़ों की सिलाई करना दर्जी या दर्जी नाप लेता है अपनी बॉडी की नाप के हिसाब से अपना पूरा एडजस्टमेंट लेता है कि कहाँ से क्या क्या लेना है और कपड़े सील कर तैयार कर देता है तो ऐसे अनेक प्रकार के बिजनेस हमारे गाँव में होते रहते हैं